फिजिकल एक्सरसाइज ते योगां च इ'यै डिफ्रैंस ऐ फर्क ऐ कि जेह्ड़ी फिजिकल एक्सरसाइज होंदी ओह् मतलब साढ़े जेह्ड़ी फिजिकल बाहरें जेह्ड़ा होंदा साढ़ा शरीर जेह्ड़ा ऐ ओह् फिट रौंह्दा फिजिकल एक्सरसाइज करने गित्तै करने दे बाद फिजिकल एक्सरसाइज करने दे बाद साढ़ी बाडी जेह्ड़ी साढ़ा शरीर ऐ ओह् फिट रौहंदा ऐ ते जोगा जेह्ड़ा ऐ ता जोगा करने दे बाद साहढ़ी एह् मतलब साढ़े दो फायदे होंदे नै एहदे च इक ते साढ़ी बाडी बी मतलब जेह्ड़ा साढ़ा शरीर ऐ तो ओह् बी फिट रौहंदा ते कन्नै जेह्ड़े साढ़े अंदरूनी जेह्ड़ी साढ़ी जि'यां साढ़े पेट ढिड्डै च होई गेआ जि'यां मतलब साढ़े बमारियां शमारियां होंदियां न ता ओह्दे च साहढ़ी मतलब कि उसी करदा जोगा करने दे बाद ते कन्ने फिजिकल बिच्च बी इ'यै की फिजिकल बिच्च इ'यै डिफ्रैंस ऐ फिजिकल होंदा साढ़े बाहरें बाहर जेह्ड़ा साढ़ा शरीर होंदा साढ़ा ता उसी फिट रक्खने आस्तै उं'दी मतलब फिट रक्खने आस्तै मतलब फिजिकल एक्सरसाइज जेह्ड़ी करदे न बच्चे बी ज्यादातर मतलब बच्चे गी तां करानी गै चाहिदी ऐ फिजिकल फिट होंदा बच्चा ते बाकी अंदरूनी बी बच्चे गी फिट रक्खने आस्तै जोगा बगैरा करना चाहिदा ते और फिजिकल एक्सरसाइज करने कन्नै जेह्ड़ा ऐ कि बच्चे दी हाइट बगैरा जेह्ड़ी होंदी ओह् ओह्दे च बी मतलब बढ़ने आस्तै मदद थ्होंदी ऐ फिजिकल कन्नै फिजिकल करने आस्तै योगा करने दे बाद मतलब केह् होंदा कि साढ़ियां बमारियां दूर होई जंदियां बमारी मतलब नेईं लगदी ऐ ते इ'यै डिफरैंस एह्दे बिच